میں نے ایک کولر خریدا جو خراب نکلا کم ٹھنڈک دیتا ہے یہ کولر زیادہ ٹھنڈک نہیں دیتا بس پنکھے کی طرح ہوا دیتا ہے پانی بہت جلد ختم ہو جاتا ہے کولر کا ٹینک چھوٹا ہے ہر چند گھنٹے میں پانی بھرنا پڑتا ہے بہت شور کرتا ہے کولر چلنے پر بہت زیادہ آواز کرتا ہے نیند میں خلل پڑتا ہے پلاسٹک کا معیار خراب ہے اس کا پلاسٹک بہت کمزور ہے ایک مہینے میں ہی کریک آ گیا ایئر تھرو کم ہے ہوا کی رفتار بہت کم ہے دور بیٹھے لوگوں تک ہوا نہیں پہنچتی بدبو آنے لگتی ہے چند دنوں بعد کولر سے سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے شاید پانی خراب ہو جاتا ہے پانی کا رساؤ لیکیج ہوتا ہے کولر کے نیچے سے پانی ٹپکتا رہتا ہے پورا فرش گیلا ہو جاتا ہے موٹر جلد خراب ہو جاتی ہے صرف دو ہفتے میں موٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا سروس سینٹر والے بھی وقت پر نہیں آئے برقی خرچ زیادہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کولر کم بجلی لیتا ہے لیکن اس نے تو پنکھے سے بھی زیادہ بل دیا صفائی مشکل ہے کولر کے اندر صفائی کرنا بہت مشکل ہے خاص طور پر جالی کو صاف رکھنا